मिथिलामे विवाहके बहुत पद्धति छै बेटीके विवाह होइ छै तऽ कनिआके की सभ देतै तऽ कनिआके साड़ी देल जाइ छै साड़ी टिकली सिन्दुर लहठी केओ केओ शृंगारके बहुत सारा समान दै छै जे नजदीकी रहै छै से की करै छै से गहना दै छै सितफुल नथिआ कानके गलामे हाथमे पैरमे बहुत प्रकारके दै छै केओ केओ महगा तौफा भी दै छै तौफामे साड़ी बढ़िऑं बढ़िऑं दै छै आ दहेज़ प्रथा दहेज़ प्रथा तऽ सभसँ बुरी बात छी बुरी छियै दहेज़ देल जाइ लेल गेलै तऽ बेटीके बढ़िऑं रखलकै अगर दहेज़ नहि लेल जाइ छै तऽ बेटीके की करै छै जला कऽ मारि दै छै तऽ गरीब लोकके जखन बेटी होइ छै तहन ओ अपन अथीमे रहै छै जे हम बेटीके बियाह केना करब की प्रकारसँ करब लोक नीक घरमे बेटीके बियाह नहि कए पाबै छै किया तऽ जे सरकारी जॉब करै छै से की कहतै दश लाख रुपैआ मङ्गतै जबकि गरीब सभके दश रुपैआ दश लाख रुपैआ मजदुर घरमे नहि भऽ सकैया किआ तऽ ओ कतऽ आनतै मजदुरी करतै तऽ एक दिन मजदुरी करतै पाँच सए टका हेतै तऽ हरेक बेर तऽ नहि भए सकैया आइ कयलकै काल्हि बीमार पड़ि गेलै नहि भेलै